कई प्रकार के भी रोग होता है एक शरीर में कई प्रकार का भी रोग हो जाता है किसी का पता नहीं चलता है जब डॉक्टर के पास जाएँगे तब बोलते हैं कि डेन्गू बुखार है मच्छर काटने से बुखार हो जाता है डेन्गू और बोल देते हें कि पथरी है तो पियरी पिल पीलिया हो गया है तो पीलिया भी में खून बनता नहीं है खूने नहीं बनने देगा वह पानी हो जाएगा पानी ओखले के बाद में शरीर में कमजोरी आ जाती है तो उसका भी दवाई इलाज़ करना पड़ता है उसका खून बदलो खून बदलना पड़ता है उसका उसको खून बदल जाएगा अब उसका जो जूस पानी दिया जाएगा उसको खिलाया पिलाया जाएगा दवाई होगी तो अच्छा हो जाता है और एक पात एक और पेट में हो जाती है पथरी पथरी पथरी हो जाती है तो पथरी में एक एक लोगों को पथरी हो गई है मेरे गाँव पर एक साठ साल सत्तर साल की उमर का है उनको पथरी हो गई दो चार लोग पेट पिराई लगी थी एक दो महीना पेट पिराइल थोड़ा बहुत कम से कम दो दिन चार दिन पिराई फिर अपने पटा गइल

तब पथरी है तब फिर अब का भइल दवाई ओवाई देलस पटाए गइलल रोग ता रोग पटा गईल ओकरे बाद में आपन तनी अपन दवाई ओवाई खइली ठीक हो गइल तो फिर भुला गइली ओकर सही से इलाज ना कर पउली तब तक के लिए कमजोरी धीरे धीरे अपन पड़ल होइ बस दो तीन महीना के लिए पथरी के पता चलल कि पथरी हो एकरे बाद अपन इलाज़ करवउली इलाज़ करउले के बाद कमजोरी आ गइल शरीर में कमजोरी अइले के बाद आपन का कइलीं कि एक दिन हवा लकवा मार देलस लकवा मार देहलस तै अपनी बैल की लकवा देस लकवा मार देहलस तै अपन इलाज़ शुरू भइल तै अपन इलाज़ भइल त ई अपना लकवा के इलाज़ होखे लागल लेके नई बाज़ार लेके दौगली लोग नई बाज़ार वहाँ वहाँ दौगले तौ ओकर इलाज़ भइल दवाई ओई चले लागल तब तक ले पथरियौ उभर गइल वही में फिर ता पथरियो उभर गइल तौ लइ जाके बनारस भर्ती कइलन बेचू में तो ऑपरेशन भइल ऑपरेशन भइल तो पथरी निकलल और डॉक्टरी तब जाके तनी बड़ा बहुत ठीक बाड़ी अब सबे खात पियत हइ अपन दिक्कत में ना कौनो बाड़ी तनी मनी बड़त ने ते जानत हले कि मर जइहेँ ता डॉक्टर भी एगो भाई होलन डॉक्टर भी एगो भगवान होलन तो ई इस्थिति है कि डॉक्टर भी भगवान इस समय में डॉक्टर भगवान होला डॉक्टरे भगवान होन तबै तो ऊ जी गइली तब रता मर गइल रहती एतना चिल्लान चिल्लाएँ कि कौनो हद से बाहर है बेसी